बिहारमे कनिटा बिजलीके स्तर आब बढ़ि गेलै हँ आइसँ दस साल पहिनेके बात करी लेकिन आब जे बिजलीके स्तर छै ओहिमे बि मैक्सिमम जादा सँ जादा समय लोक बिजलीपर निर्भर रहै छै किया कियातऽ जे ऑफिस वर्कके काम करै छै या वर्क फ्रॉम होम करै छै ओहिमे बिजलीके महत्वपूर्ण रोल होइ छै किया कियातऽ अगर वाइफाइ कियो घरमे लगाबै छै अपन इन्टरनेटके सुविधाके लिए ओ बिजलीपर निर्भर रहै छै आओर ओहिसँ आठ घण्टा फिक्स लोग काम करै छै तऽ जाहिमे सरकारके कनिटा ध्यान राखने चाही की बिजली कम सँ कम कटै आओर हालाँकि बिजली आब बहुत कम कटौती भए गेलै हँ सुपौल डिस्ट्रिक्टमे लेकिन जहाँ मौसम खराब होइ छै बारिश आन्धी तूफान ओहिमे बिजली कटि जाइ छै अगर बिजली कटै छै तऽ वाइफाइ कटै छै आओर वाइफाइ कटै छै तऽ काम धन्धापर असरि असरि आबै छै